मुंहिंजे खेत्र में हाणे डिजीटल मीडिया जो इलाही अप उपयोग थो थिए हाणे माण्हू इलाही हुन खे यूज़ था करनि उन खे पंहिंजे डेली लाइफ में हाणे इनवोल्व करे रखे थो हाणे माण्हू वरी जीअं बि कुझु बि हाणे कंहिं बि खेत्र जो अगरि असां ॻाल्हायूं असां सभु ॾिसी सघूं था जीअं अगरि पेंटिंग जो ॾिसूं त पेंटिंग में माण्हू हाणे डिजीटल पेंटिंग विकिणणु लॻो आहे हाणे माण्हुनि खे पेंटिंग वठण जे लाइ बि दुकान ते नथो वञिणो पए उहो ऑनलाइन पंहिंजो ऑडर करे सघे थो ऐं पेंटिंग घर ते पुॼी वञे थी